में तुसें ई पंज राज्यें दे नांऽ सनान लग्गी आं पैह्ला आई गेआ कर्नाटक बिहार गुजरात ते राजस्थान ते हिमाचल प्रदेश ते झारखंड ते अरूणाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश ते गोवा तुसें ई पंज राज्यें दे नांऽ सनाए न